کیا میری ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات ہو رہی ہے جی سر مجھے یہ بات کرنی تھی کہ کیا میں جان سکتا ہوں آپ کے یہاں کون کون سی ڈش ہیں مطلب اویلیبل ہے جو مجھے کھانے میں مل سکتی ہے فور ایگزامپل مجھے تو جو پسند ہے وہ میں بتاؤں آپ کو بریانی یا پھر قورمہ چکن چنگیزی یا پھر چکن اچاری یا پھر اور کوئی بھی چکن میں آپ کے پاس اگر کچھ اویلیبل ہے تو آپشن دیجیے ہاں چکن چنگیزی مجھے بہت پسند ہے اگر ہو اگر آپ سے ہو سکے تو بتائیں مجھے آپ بتائیے مجھے تو جو ہے ابھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے مجھے ارجنٹ بھی آپ بتائیں کتنے دیر میں آپ ڈلیور کر دیں گے مجھے نہیں نہیں مجھے نیڈ ہے ارجنٹ بھی ہے آپ مجھے بتائیں آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر مینیج کر دیں تو زیادہ بیسٹ ہوگا بکاز میں زیادہ دور نہیں رہتا ہوں نا ہوٹل سے پاس میں ہی ہوں جی سر تو میں ویٹ کرتا ہوں سر بیس منٹ میں اگر پہنچا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تھینک یو سر